हैलो होर केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक थोह्ड़ा बाहर जाना हा छुट्टियां पेइयां बच्चें ई घुम्मन बास्तै की केह्ड़ी केह्ड़ी जगह ठीक रौह्ग अच्छा अच्छा अच्छा आं अच्छा अच्छा जित्थें खर्चा घट्ट पेई जाह्ग यरो अच्छा अच्छा अच्छा आं अच्छा चलो ते तुस मिगी पूरा कंफर्म करियै सनाई ओड़ेओ पूरा खर्चा ठीक ऐ भी ठीक ऐ अपने सिरीनगर आह्ला गै ठीक ऐ ओके ओके ठीक